हा मां ऐं मुंहिंजी ज़ालि लोनावला खंडाला घुमणु वेंदा आहियूं सर्दीयुनि में ऐं सुबुह जो सवेल उथंदा आहियूं त सूर्य दर्शन कंदायूं उहो ॾाढो असांखे सुठो अनुभव आहे